पंदरा दिसांतल्यान एक फावट तरी हांव कारवार वतां आनी कारण एकूच आसता की आयताराचे बाजारांत वचपाचें आनी जितली जाता तितली संवसारा लागता ती भाजी भरून हाडपाची